में ॿे अलॻि अलॻि ॿोलियूं हूंदियूं आहिनि असां सिंधी जेका उल्हासनगर में ॿोली ॻाल्हाईंदा ॻाल्हायूं ॻाल्हायूं था त उहा ई ॿोली थो थोड़ी फिरियल अहमदाबाद में ॻाल्हाईन था इहो सभु पाकिस्तान खां वठी थो हलन्दो अचे पाकिस्तान कराची वारनि जी सिंधी ॿोली सिन्धी पंहिंजे पंहिंजी लाड़काणे वारनि जी पंहिंजी एॾो घणो फ़रक़ु न हून्दो आहे पर के अखर न फिरियल हूंदा आहिनि जीअं असां चउं त

ही छा लिखियल आहे चउं था त असां